हमसभ अहिना एकबेर बारिश होइत रहए बारिशमे अहिना रोडके साइडमे एकटा पोखरि रहए पोखरिके साइड हमसभ घूमैत रही सभदोस्त मिलके तऽ रोडके साइडमे एकटा माछ भेटल ओहि माछके हमसभ सभ दोस्त मिलिके पकड़लहुँ पकड़ि कऽ घर लए गेलहुँ घर लए कऽ ओकरा बहुत बढ़िआँ जकाँ बनेलहुँ बहुत स्वादिष्ट लागल खाइमे सभ दोस्त मिलिके पार्टी केलहुँ बढ़िआँ जकाँ खेलहुँ